आमच्या वाठारांतलो खेळ हो जर आमी विशय घेतलो तर गोंयांत प्रामुख्यान फुटबॉल हो मोठो खेळ पुराय वाठारांत खेळ्ळो वता तशेच क्रिकेट कबड्डी अशे कांय खेळ बॅटमिंटन जे आसा टॅबल टेनीस आसा हे कांय खेळ जे आसा ते आमच्या वाठारांत बऱ्या पद्दतीन खेळ्ळे वता